हाँ हमारे क्षेत्र में एक ट्रेवल कंपनी है जिनका नाम है सूर्यवंशी ट्रेवल कंपनी जो कि बसेज़ और टूरिंज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे बैतूल ज़िले में बहुत उनकी डिमांड है बहुत बहुत बहुत ज़्यादा उनकी बुकिंग्स रहती हैं और वह सारी जगह पर घूमाते हैं घूमाते रहते हैं ट्रेवल मैं उनके एजेंट के बारे में भी जानता हूँ उनके एजेंट के नाम है धर्मेंद्र धर्मेंद्र सूर्यवंशी वो एजेंट हैं वहाँ उस कंपनी के वह कंपनी जो है बहुत अच्छी कंपनी है अभी कुछ साल पहले ही मैंने उन से भी बुकिंग कराई थी मुझे मनाली घूमने के लिए जाना था तो मैंने उन से संपर्क किया और मैंने उन से पूछा कि सर मुझे मनाली घूमने जाना है तो आप आपके कृपया कर के मुझे अपने प्लान्स बताएं या फिर जो भी उनका ये रहेगा वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दें वो जो ट्रेवल एजेंट थे धर्मेन्द्र मैं उन्हें भैया कर के बोलता था उदय में पहले मुझे इतने अच्छे से समझाया उन्होंने हर एक एक चीज़ यानी बहुत विस्तार से मुझे समझाई जो कि मुझे आसानी से समझ में आ गई और जो प्राइज़ की बात की जाए उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई कि कितने दिन का पैकेज रहेगा कितने डे एंड नाइच का रहेगा कौन सी कौन सी करुकुलर एक्टिवीटिज़ होएंगी वहाँ पर रिवब राफ्टिंग होगी बंजी जम्पिंग होगी इन्होंने सारी पैराग्लाइडिंग होगी उन्होंने सारी चीज़ें बोहोत अच्छे बहुत एक एक एक एक पॉइंट ऑफ व्यू जो सारे क्लियर कर दिए कि कितने दिन कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा हमें कितने ट्रैक कितना रहेगा उन्होंने सारी चीज़ें हमें बता दी थी और सब से मेन बड़ी चीज़ थी ये बजट जो हमारा बजट था वो एप कम से कम हमारा सात से आठ हज़ार रुपये का था पर जो उनका बजट था वो था कम से दस से पंद्रह हज़ार रुपये का उन्होंने हमें बताया था जो कि हमें तो बहुत मेहँगा लग रहा था फिर हम ने भैया से बात करी ट्रेवल एजेंट जो थे हम ने उन से बात करी कि हमारा बजट छः से सात हज़ार रुपये का है हम हमें सारी जगह में घूमना है तो फिर उन्होंने वो भैया बहुत अच्छे थे उन्होंने थोड़ा नेग्ले बीच का रास्ता निकाला उन्होंने थोड़ा कम किया उन्होंने एक अफॉर्डेबल प्राइजज़ हमें ऑफर किया उन्होंने हमारा बजट छः से सात हज़ार रुपये का था हमें हमें वही सारा पैकेज जो वो पंद्रह हज़ार रुपये में देते थे वो उन्होंने अब वह पैकेज हमें आठ हज़ार रुपये में पूरा पैकेज सारी कल एक्टिविटीज़ बंजी जंपिंग्स सारी चीज़ें हमें कुछ कोम्प्रोमाइज़ करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी उन्होंने सारी चीजज़ें हमें उतनी ही पह इस में दे दी जितना हमारा बजट था उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया भैया बहुत अच्छे थे उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हमें घर से ले जाने से ले कर लास्ट तक के जहाँ तक के हम पहुंच नहीं गए जब तक के वह हमारे साथ में रहे हमें सारी चीज़ें बताई जिस जिस जगह पर गए उन्होंने हमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी कि भाई यहाँ पर ऐसा होता है दिल्ली में घूमें दिल्ली घुमाया उन्होंने हमें जंतरमंतर सारी चीज़ें घुमाई उन्होंने इंडिया गेट ऑफ इंडिया घुमाए किया सारी चीज़ घुमाई उन्होंने बताया यहाँ कि प्लेसेस के बारे में बताया कि यहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मनाली मॉल ड्रोब घुमाई उन्होंने रिंपा डेवी टेंपल घुमाया कसौल घुमाया सोलांग वैली घुमाया उन्होंने सारे करुकुलर एक्टिविटी पैराग्लाइडिंग राइडिंग इस्केटिंग सारी चीज़ें उन्होंने हमें विस्तार में एक लाइन से एक कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई जो उन्होंने ने हमें बताई हो और वो उन्होंने हमें या फिर करवाई नहीं या फिर वहाँ पर उस जगह पर हमें ले नहीं गए उन्होंने जो जो बताया था उन्होंने पहले ही क्या हमें लिस्ट दे दी थी कि हम यहाँ यहाँ घूमेंगे ये ये चीज़ें रहेंगी हडिम्बा देवी टेम्पल ले गए थे वो हमें घुमाने के लिए उन्होंने हमें पूरे विस्तार से सारी चीज़ें पहले ही समझा दी थी और उन्होंने जैसे जैसे समझाया था उन्होंने वैसा वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही कराए कराया और जो भी एक्टिविटीज़ थी सारी वैसी हुई एज़ अ मै मेरा एक्सपीरियंस हो उस कंपनी के टूर टूर एंड ट्रेवल के बहुत अच्छा बहुत बहुत बहुत अच्छा है मैं अगर नोट रेटिंग देना चाहूँगा दस में से तो मेरे को टेन आउट ऑफ टेन रेटिंग दूँगा क्योंकि मुझे उनका विहेवीयर बहुत अच्छा लगा प्राइज़ उन्होंने हमारे लिए अफॉर्डेबल कर दिया उन्होंने अपना प्राइज़ गिरा कम कर दिया थोड़ा कि हम सात लोग थे तो उन्होंने जाने के लिए हाँ कर दिया हमारे साथ में रहें हमारे सपोर्ट में रहें हमेशा कभी कुछ हमें मना नहीं किया जो भी चीज़ के लिए हम ने बोला जी ठीक है ठीक उन्होंने अपनी सारी चीज़ में हमारा सपोर्ट किया मुझे तो यही लगता है कि जो ट्रेया हमारे एरिया में जो का ट्रेवल कंपनियाँ वो बहुत अच्छी हैं और जो एजेंटे हैं धर्मेन्द्र भैया वो बहुत अच्छे एजेंटे हैं हाल में जितने भी एजेंट होते हैं वो सारे धर्मेन्द्र भैया जैसे ही होने चाहिए बहुत अच्छे भैया हैं